हमारे क्षेत्र का विधायक गौरीशंकर बिसेन है सांसद ज्योतिषी भगत है और सरपंच जो है ज्योति अनिल टेमरे हैं इन लोगों से हमने सिर्फ़ हमारे विधायक जी से बात की है हमने और सरपंच महोदय से तो आए दिन हमारी बात होती रहती है इनका हमारे यहाँ पर जो विधायक हैं इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है और ये काफ़ी पंद्रह सालों से कार्यरत हैं और हमारे सांसद महोदय भी बहुत अच्छा गाइड और सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा इन लोग जो हैं अपना कार्य आगे ले जा रहे हैं हमारे यहाँ का सरपंच ने गाँव में अभी रोडें अच्छी नहीं थी और पानी निकासी के लिए स्थान नहीं था तो इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे गाँव के रोड़ अभी साफ़ दिखाई दे रही है और इन लोगों ने जो चौपाल थे जहाँ चार लोग आकर बैठते थे उसे स्वच्छता से पुतवा कर पेंट करवाया है और इन लोग के इतने अच्छे तरीके से अभी गाँव में बैठ कर अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है हमारे विधायक महोदय जी द्वारा इतना सरल और प्यारा व्यवहार है कि अगर आप इनके साथ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम अपने किसी परिवार से बात कर रहे हैं और हम अपने मन की हर बात इनसे कह सकते हैं इतना अच्छा हमारे यहाँ पर विधायक और सांसद महोदय का व्यवहार है हमारे सरपंच भी बहुत अच्छे हैं